हेलो हँ हेलो नै आराम भेल दबाइ खेलियै तऽ कए दिन भेलै दबाइके दूइये दिन नहि भेलै हँ आओर खेबै ओकर पूरा जखन कोर्स खतम हेतै तैके बादे ने देखबै पाँच दिन दू दिनमे थोड़े हय छै रिकवरी जखन खेबै पाँच दिन हेतै तै के बादे ने पता चलतै तऽ खाइयौ ओइके बाद परहेजो कनी करियौ परहेजो परहेज करबै लरम खाना सब खेबै तै के बादे ने खिचड़ी सब खेबै कनी आरामसँ रहबै तऽ तैके बादे ने पेटमे दर्द आराम हेतै आओर नहि की कहलियै तऽ परहेज करबै तऽ परहेजमे तऽ किछो लरमे खाना खेबै ने अच्छा कनिये लरमवला जे खाना सब हय छै ने ओ खेबै आओर ओइके बाद देखबै जखन पूरा कोर्स खतम भए जेतै ने दबाइ तऽ किछु दिन एखन तऽ दूइये दिन भेलै ने जखन पाँच सात दिन हेतै तऽ दखबै अपने अहाँके सुधार होबै लागत पेटमे हँ कनी कनी कऽ है एखन दूइये दिन भेल ने आराम भऽ जायत हँ पाँच सात दिनका बाद ओ जे खेबै ने आओर नहि हेतै ने तऽ तकर बाद फेर अल्ट्रासाउंड कए देबै ओ हेतै हँ एखन खाकऽ देखियौ पन्द्रह दिना एखन तऽ बहुत दबाइ होयत ने एखन दूइये दिना भेलै ने हँ एखन तऽ दूइये दिना भेलै हँ तऽ एखन थोड़े सुधार भए जाइ छै दू दिनमे की सुधार हेतै तऽ कनी दिना खाइयौ पाँच सात दिना हेतै तै के बाद फेरो अहाँ हमरा कहब जे सुधार यऽ की नहि यऽ तै के बाद हम आबिकऽ देखबै जे की केना छै आओर नहि तऽ अहीं आबि जायब तऽ हम देख लेब आओर हँ अहाँकऽ आबऽ पड़त दबाइ छै एक महिनाके ने जखन लोक पन्द्रहइयो दिन खेतै तहने ने बुझतै हँ अहाँके आबऽ पड़त हँ नै नै ओ नहि खायब पन्द्रह दिन पन्द्रह दिन खाय कऽ देखियौ ओइके बाद जखन पता चलतै तहन बताय देब ठीक छै अहाँ अहाँ आबिके आबि जायब तैके बाद देख लेबै ठीक छै ठीक छै राखै छी